वैसे त साल भर फ़ुल ईंदा रहंदा आहिनि गुल सुठा लगंदा आहिनि हर कंहिंखे असां सोचंदा आहियूं की भई हर मौसम में बागवानी में जेका बि गुल लॻन सुठा लॻन गर्मियुनि में जीअं असां नीलकंठ हिकिड़ो पौधो हूंदो आहे हूअ बेल जी तरह हूंदो आहे भई जिते रखंदा हूअ बेल वधंदी वेंदी आहे उनमें फ़ुल बि ईंदा आहिनि पर उनमें बिज बि ईंदा आहिनि जेका बिज ईंदा आहिनि उनमां ई दुबारा टीथ अ जेकी बेल शुरू थी वेंदी आहे ऐं हिकिड़ो सदाबहार जो पौधो हूंदो आहे सदाबहार फ़ुल उनेमें ईंदा आहिनि उनमें बारामासी हुनमें फ़ुल उनमें लॻंदा रहंदा आहिनि उहे ॾाढा सुठा लगंदा आहिनि और जीअं हर मंदिर में खणी वञदा आहिनि माण्हू उनमां ई पटे वञे ऐं उहेई पंहिंजे घर जी जरूरत पूरी थींदी रहंदी आहे ऐं जीअं सर्दी ईंदी आहे उनमें गुलाब ऐं गेंदो जेको बि फ़ुल आहिनि उहे ॾाढा सुठा लगंदा आहिनि मुरझाईंदा बि न आहिनि एॾी जल्दी उहे ॾाढा सुठा लगंदा आहिनि सर्दियुनि में लॻाण लाइ गर्मियुनि जा ऐं सर्दियुनि जा बिन्हीनि जा ही पौधा फ़ुलनि जा लगाना बढ़िया लगंदा आहिनि क्यों की कई तरह तरह जा वैसे त पौधा ईंदा आहिनि वरी जीअं तुलसी थी वई गर्मी में तुलसी ॾाढी सुठी निकिरी ईंदी आहे मुश्किलु हूंदी आहे बसि सर्दियुनि में थोरी घणी उनेखे देखभालु जी क्यों की मौसम जे महिल ईअं थदो थो थी वञे उनेमें पौधनि जी देखरेख बि मुश्किलु थी वेंदी आहे क्यों की उन्हनि खे थोड़ो सो सर्दी थो बचाइणो पवंदो आहे क्यों की पानी जे हिसाब सां उनखे वधीक ॾिसणो पवंदो वधीक पाणी न थी वञे थोरो सो कोशिशि रहे की भई उन्हनि जी देखभालु थोरो हिसाब सां ई रखणी खपे खासकर गर्मियुनि जा जेका पौधा हूंदा आहिनि जनर्ली सभु सुठा लगंदा आहिनि क्यों की बारिशा बि शुरू थी वेंदियूं आहिनि गर्मियुनि में ख़ासि करे हीअ जेका थोरा सब्जियुनि जा पौधा थी विया जीअं हरी मिर्च टमाटर हीअ गर्मियुनि में बि उगी ईंदा आहिनि घर में भिंडी बि थी वयी जीअं थोरी घणी निकिरी ईंदी आहे ऐं पुदीनो ख़ासिकरे सुठो लगंदो आहे गर्मियुनि में